आमच्या काणकोणां अश्यो बरोचश्यो संस्था आसात जशें की केशवसेवा साधना परशुराम विद्यार्थी वसतीग्रह माताजी मंदीर पहाट संस्था काणकोण कलाकार संघ दामोदर विद्याप्रसारक संस्थेचे विद्यार्थी वसतीग्रह ह्यो संस्था रक्तदानाचीं शिबिरां घडोवन हाडटात श्रमदान करतात गरजू भुरग्यांक रावपाक दितात तांचें खाण जेवण शिक्षण ह्या सगल्यांची वेवस्था ते पळयतात आनी अशे बरेचशें काम करतात समाजसेवा करतात